बजटके हिसाबसँ चूँकि हम बिहारमे रहै छी तऽ हम पटना के जे छै यात्रा कयलहुँ हेँ आओर आर्थिक रूपसँ हम जेना बच्चा सभके प्रशिक्षित करै छी ओकर मदतिसँ जे छै हम पटना गेलहुँ आओर अपन जे छै से शिक्षेके विभागमे गेलहुँ गेल छलहुँ आओर ओतऽ कुछ पटनामे कुछ गेलाके बाद घुमबो फिरबो केलहुँ कुछ कुछ स्थानोपर एहन घुमलहुँ यात्रा केलहुँ आओर जकर जे छै से अनुभव बहुत नीक रहल आओर यात ओतौ बहुत तरहके एहन तरहके स्थान छै जतयके हम यात्रा केलहुँ जेनाकि गाँधी मैदान भऽ गेल गोल घर भऽ गेल तारा मण्डल भऽ गेल एहन एहन जगहपर हम गेलहुँ आओर हमरा बहुत नीक लागल एकर अनुभव हमरा बहुत नीक रहल तऽ इएह जे छै हम यात्रा हमर केलहुँ